दोस्ती रिश्तनि में सभिनी खां बेस्ट रिश्तो हूंदी आहे दोस्ती ऐं दोस्ती में सभिनी खां बेस्ट हूंदी आहे स्कूल जी दोस्ती मां जाम ब्लेस्ड आहियां की मूंखे जाम सुठा स्कूल जा दोस्त मिलिया आहिनि मां अॼु पंजाहु साले जी आहियां ऐं मां टैंथ एस एस सी पास कयो आहे नाइनटीन एटीनाइन में ऐं अॼुकल्ह असां ब्लेस्ड आहियूं की मोबाइल अची वियो आहे फेसबुक आहे असां फेसबुक जे थ्रू हिक ॿिए खे फ्रैंड रिक्वेस्ट मोकिले रीयूनियन कयो वॉट्सप ग्रुप ठाहियो असां सभु फ्रैंड्स जो वॉट्सप ग्रुप आहे असां वीडियो कॉल ते ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं ॿ हज़ार पंद्रहं खां असां हर छह महीने मिलंदा आहियूं हर सालु असां पिकनिक वेंदा आहियूं हिकु दफ़ो असां माथेरान वियासीं हिकु दफ़ो असां लोनावला वियासीं ऐं हाणे असां टिकुजीनी वाड़ी प्लान कयो आहे असां कुझु चारि पंज छोकिरा आहियूं चारि पंज छोकिरियूं आहियूं हिकु दफ़ो त असां पंहिंजे स्कूल बि हली वियासीं पंहिंजियूं पुराणियूं यादियूं ताज़ा करणु असांखे ॾाढो मज़ो आयो जॾहिं बि असां मिलंदा आहियूं खेॾंदा आहियूं म्यूज़िकल चेयर बैडमिंटन लूडो हिक ॿिए जो मज़ाक उॾाईंदा आहियूं पंहिजियूं टीचरुनि खे यादि कंदा आहियूं पंहिंजे हेडमास्टर खे यादि कंदा आहियूं पुराणियूं यादियूं ॻाडी ताजा करण में खेॾण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे असां पंहिंजे ज़िंदगीअ जी टेंशननि खां परे हिकु ॾींहुं गुज़ारींदा आहियूं ऐं फ्रैश थी वेंदा आहियूं मुंहिंजी हिकु साहेड़ी अमेरिका में आहे हिकु स्पेन में आहे हिकु स्कूल जो फ्रेंड हैदराबाद में आहे जॾहिं बि हो ईंदा आहिनि मुंबई त असां गेट टुगेदर रखंदा आहियूं मज़ो कंदा आहियूं लंच डिनर दीवाली पार्टी असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे दोस्ती में सभिनी खां बेस्ट हूंदी आहे स्कूल जी दोस्ती स्कूल जा दोस्तनि सां गॾु जेको मज़ो ईंदो आहे हो कॉलेज जे दोस्तनि सां गॾु न ईंदो आहे ऐं असां क़िस्मत वारा आहियूं की असां टीह पंटीह सालनि खां पोइ बि मिलूं था ऐं असांजी दोस्ती एॾी पुराणी आहे जंहिं ॾींहुं बि असां मिलंदा आहियूं सिर्फ़ खिलंदा आहियूं पंहिंजे ज़िंदगीअ जे दुख़ ग़म भुलाइ करे दोस्ती में बेस्ट हूंदी आहे इस्कूल जी दोस्ती ऐं मां जाम ब्लेस्ड आहियां की मुंहिंजा एॾा सुठा फ्रेंड्स आहिनि